जियां कि तुस जानदे कि मेरी हाबीस न कि में तुसें गी सनाया कि मेरी हाबीस न इक ते गार्डिंनिग करना बूहटे लाना अलग अलग डब्बे बिच्च लाना उ'नेंगी पेंट करना एह् होई गेआ इक आर्ट एंड क्राफ्ट दा कम्म ऐ कि मिगी जो प्लास्टिक होंदा साढ़े घर मिगी उसी रीयूज करना करना बड़ा पसंद ऐ कि जियां वेस्ट टू बंडर अस इक ओह् बनान्ने होन्ने असें आफिस बिच्च बी बनाए दा कि मिगी कोई बी बाटल लब्भग में उसी कट्टियै उसी कलर करियै डिजाइन करियै ओह्दे बिच्च बूहटा लाना होंदा एह् मेरा इक हाबी एह् मेरी इक हाबी ऐ मिगी बड़ा पसंद आंदा एह् किश करना कुतै बी मतलब मिगी बूहटा लब्भग में उसी अच्छे तरीके कन्नै लाना कटिंग करियै लाना डांसिंग मिगी पसंद ऐ अलग अलग सांग उप्पर डांस करना मतलब डांस ते हर दिन मतलब पंदरा बीह् मिन्ट डांस करना होंदा ओह्दे बाद मिगी रनिंग करना पंसद कि में हर दिन अद्धा घैंटा पौना घैंटा में रनिंग करनी गै करनी होंदी सबेरे उट्ठियै रनिंग करना वाक करना इक घैंटा ओह्दे बाद सूर्य नमस्कार करना थोह्ड़ा बहूता योग करना एह् सब कुछ मेरी हाबी ऐ जो कि मिगी बड़ी ज्यादा पंसद ऐ कि अगर में इक दिन बी रनिंग नेईं करां मिगी इ'यां लगदा कि मेरा किश रेही गेआ जो कि मिगी बडा पसंद ऐ रनिंग करना चाहे में पंदरा मिन्ट ही रनिंग करगी पर में रनिंग करनी गै करनी पंदरा मिन्ट ही वाक करगी अपने छत्त उपर चडियै पर में वाक करनी ही करनी होर मिगी ना अपने कन्नै गल्लां करना बड़ा पसंद ऐ कि जिसलै में वाक करनी होन्नी अपने कन्नै बहूत सारी गल्लां करनी होन्नी बाह् मोनिका यार तू किन्नी शैल ऐ बाह् मोनिका यार तेरी किन्नी ज्यादा अटरेक्टिव मीं एह् सारा कुछ में अपने कन्नै गल्लां करना ते मिगी बहुत ज्यादा पसंद ऐ अपनी केयर करना अपने कन्नै गल्लां करना अपने आप गी मोटीवेट करना अपने आप गी थोह्ड़ा मोटीवेशनल स्पीक देना में जिसलै बी थोह्ड़ी लो होन्नी आं ते में केह् करनी आं कि मतलब मिरर दे सामनै आइने दे शीशे दे सामनै खड़ोनी होन्नी जेइयै ते अपने कन्नै थोह्ड़ी गल्लां बातां करनी होन्नी चार पंज मिन्ट जियां कि मोनिका यार तू किन्नी सोहनी ऐ बाह् मोनिका यार तू बड़ी स्ट्रांग ऐ तेरे बिच्च बहुत ही हिम्मत ऐ मिगी तेरे उप्पर प्राउड ऐ आई एम प्राउड आफ यू मोनिका मिगी तू बड़ी जादा पसंद ऐ तेरे कन्नै गल्ल करना मिगी बड़ा पसंद ऐ तूं मेरी इस दुनिया दी सारे कशा अच्छी दोस्त ऐ तू सारे कशा खूबसुरत कुड़ी ऐ एह् चीजां मिगी करना बड़ा पसंद ऐ ते फ्ही मिगी ओहदे बाद अपना इक मतलब डांस करना बड़ा पसंद ऐ कि में ओहदे बाद दस मिन्ट कोई अच्छा जेहा गाना लाना होंदा ओहदे उप्पर अच्छा डांस करी कुरियै फ्ही में रिलैक्स फील होंदा ओह्दे बाद योग होई गेआ योग करना बी मिगी बड़ा पसंद ऐ ओह् बी मेरी इक हाबी ऐ योग करना योग करने कन्नै केह् होंदा कि साढ़ी बाड्डी डिटाक्स होंदी साढ़ी बाड्डी साढ़ी मतलब इक ऐक्टिव रौंहदी ऐ में रोज सबेरे उट्ठियै पैहले उठदे उठदे ही पंज मिन्ट पैहले योग करना होंदा फ्ही ओह्दे बाद उट्ठियै छत उप्पर जाना फ्ही थोह्ड़ी जेही बाहर अगर छत्त उप्पर अगर मेरे कोल टाइम ओल्लै में छत्त उप्पर जाइयै सुर्य नमस्कार करना थोह्ड़ा योग शोगा करना ते अगर केईं बारी मेरे कोल टाइम नेईं बी होंदा ते में सेवेरे रनिंग करी लेनी केईं बारी होऐ ते शामी करी लैन्नी होनी पर वाक ते मे रोज डेली करनी करनी गै करनी ओह् ते मेरा इक मतलब ओह् ऐ कि में अद्धा घैंटा पौना घैंटा वाक करनी गै करनी होंदी ते जिसलें में वाक करनी होनी ते मिगी बड़ी ज्यादा आदत ऐ कि में नेचर कन्नै गल्ल करना बड़ा पसंद ऐ जियां कि बूहटे होई गे में बूहटे कन्नै गल्ल करना बड़ी ज्यादा पसंद ऐ कि वाह् यार किने शैल बहूटे ऐ ओह् नेईं अगर तुस बूहटे कन्नै गल्ल करो ना तुस दिक्खेओ ओह् बी बड़ा खुश मसूस करदे हा ओह् बी अच्छे तरीके कन्नै बड़े ग्रो होंदे ऐ में एह् नोटिस कीता ऐ कि जिस बूहटे कन्नै अस गल्ल करने होन्ने ओह् बड़ा अच्छे तरीके कन्नै ग्रो करदा ऐ हून जिस बहूटे गी अस गालियां कड्ढने होन्ने बेचारा डिपरेशन बिच्च जंदा इठी सुक्की जंदा इसलेई में मेरे जिन्ने बी मेरे छत्त उप्पर बी बूहटे लाए दे थोह्ड़े बहुते गार्डनिंग तुसें गी में सनाया मिगी बड़ी पसंद ऐ ते में अपने छत्त उप्पर बहूटे लाए दे में वाक करदे करदे उं'दे कन्नै गल्लां करनी होन्नी बाय यार तू ते बड़ा शैल उग्गी गेआ तूं ते बड़े शैल फुल्ल देआ'रना तू इ'यां होई गेआ जे होई गेआ बो होई गेआ मतलब मिकी आदत ऐ कि वाक करदे करदे उं'दे कन्नै गल्ल करना फ्ही उ'नेंगी पानी शानी देना थोह्ड़ा बौहता होर कम्म होई गेआ जियां आर्ट एंड क्राफ्ट दा अगर में फ्री बैठी दी आं बेहली बैठी दी कोई किश कम्म नेईं लब्भा दा बोर होआरनी ते में केह् करनी होन्नी मिगी किश बी लब्भग में उसी कलर करन स्टार्ट करी ओड़ना कोई बी बोतल लब्भग उसी कलर करना स्टार्ट करी ओड़ना ओह्दे पलाटंर शलाटंर बनना स्टार्ट करी ओड़ना होन्नी जां ओह् जेह्ड़ा मिगी बड़ा पसंद आंदा पलांटर बनाना बी ओह्दे बाद ओह्दे बाद होर मिगी खाना बनाना बड़ा पसंद ऐ पर खाना मिगी एह् नेईं ऐ कि डेली बनाना बड़ा पसंद ऐ कदें कदें मेरा बड़ा मन करदा हां कि अज्ज चलो कोई नमीं डिश बनान्ने आं फ्ही कोई नमीं डिश बनानी होन्नी ते खन्नी होन्नी ते फ्ही जाइयै मिगी तसल्ली होंदी बस इ'यै मेरी हाबीस ऐ बाकी सूट सीना पसंद ऐ पर कदें कदें रोज रोज मेरा मन निं करदा सूट सीने दा असेंगी डजैनर सूट कोई डिजाइन कि के मिगी इक बारी मन जरूर करदा कि में इक बारी एह् डिजाइन बनाना ऐ फिर में ओह् डिजाइन बनानी होन्नी ते फ्ही जाइये मिगी तसल्ली होंदी कि हां हून में डिजाइन बनाई ओड़ेआ ते बस फ्ही मिगी तसल्ली होंदी पर मिगी इ'नें चीजें दा बड़ा शौंक ऐ के इक सूट सीना हा मतलब गार्डनिंग करना रोटी शुट्टी बनाना ओह्दे बाद अपने कन्नै गल्लां करना डांसिंग करना योगा करना एह् सब चीजां मिगी बहुत ज्यादा पसंद ऐ जेहकी मिगी मतलब थोह्ड़ा रिलेक्स फील करांदियां ऐ कन्नै में अगर कंदे बी मिगी डिपरेशन होग टैंशन होग ते में केह् करनी जल्दी जल्दी छत्त उप्पर जन्नी होन्नी बस में उत्थें जाइयै गल्लां करना स्टार्ट करी ओड़ना होन्नी मतलब पता नेईं हून ओह् केह्डी पावर ऐ सारे आखदे भगवान भगवान पर चलो जो बी ऐ मिगी ते इक्कै पता कि अगर कोई पावर ऐ कोई मतलब शक्ति ते ऐ जिनें असेंगी बनाए दा ऐ इस दुनिया उप्पर उस शक्ति कन्नै गल्ला करना मिगी बहुत ज्यादा पसंद ऐ बहुत ज्यादा होर मतलब में मैक्सीमम अपने कन्नै अपने आप गी मोटीवेट करनी होन्नी कि हां जी मोनिका तू बड़ी अच्छी ऐ तू बड़ी प्यारी ऐ तू जे करनी होन्नी तू बो करनी होन्नी तू जो बी ड्रैस पान्नी होन्नी तू बड़ी अटरेक्टिव लगनी होन्नी तूं मतलब लोक बड़ा पसंद करदे तुगी हर कोई तेरी तरफ मतलब बड़ा आकर्शन फील करदा तूं बड़ी ज्यादा अटरेक्टिव बड़ी ज्यादा प्यारी ऐ मोनिका तूं ते मतलब इक सेलीब्रिटी टाइप ओह् ऐ सच्चे में आक्खां केईं बारी मिगी लोग आखदे बी हैन कि बाह् यार मोनिका तूं सच्चे बड़ी सोहनी लग्गै करनी ऐ ते मिगी अपने फेस दी बड़ी ओह् होंदा कि मीं फेस मेरा अच्छा रौह्ना चाहिदा सवेरे सवेरे उट्ठना साफ सुथरे मतलब न्हाना श्हाना अच्छे तरीके कन्नै त्यार होना प्रफ्यूम प्रमूयम मारना मतलब एह् चींजां मिगी बडियां पसंद ऐ अपनी लाइफ च मतलब कि में कि मतलब फिट फाट रौह्ना बड़ा पसंद ऐ मिगी अच्छे तरीके कन्नै रौह्ना बड़ा पसंद ऐ